جی بھائی وہ میں نے ابھی بھارہ دری سے آپ کے یہاں آڈر کرا ہے نا جو ایک چکن چاؤمن کی اور دو فل موموز اور ایک میڈیم سائز چکن ماگریٹ آڈر کرا ہے تو اس کے ساتھ پلیز نا آپ ڈسپوزیبل پلیٹس چمچ اور ایک کانٹا بھی بھیج دیجیے گا دو دو سب کچھ کیونکہ ہمارے یہاں بھی اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے تو ہمیں ضرورت پڑے گی کھانے کے لیے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی آپ وہ بھیج دیں گے اگر آڈر کے ساتھ ایک چمچ دو تین پلیٹس اور ہے نا ہو چمچ اور کانٹے وغیرہ ڈسپوزیبل والے بھیج دیجیے گا جزاک اللہ